ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سفر کے لیے جائے اور گھومیں اور ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں گھومتا ہے اور ہم بھی ایک جگہ گئے تھے گھومنے کے لیے وہ پاپا کے ساتھ وہ چھوٹے تھے تبھی گئے تھے دہلی ہم پوری فیملی سے گئے تھے دہلی گھومنے کے لیے وہاں اور گرمی کی چھٹی ہوئی تھی تبھی ہم وہاں دہلی گئے تھے گھومنے کے لیے پھر وہاں ایک مہینے رہے پھر وہاں سے آئے اور پھر ایسے ایسے ہر انسان کی خوش ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ گھومے اور جائے اور رشتے داروں کی جگہ رشتے داروں کے گھر بھی ہم جاتے ہیں اچھی خاصی بنتی بھی ہے ہاں جاتے ہیں اور اچھی باتیں ہوتی ہیں رشتے دار سے اور بہت سارے اس کے ساتھ کچھ یادیں ہوتی ہے جو پرانی یادیں نئی یادیں اوریا پھر اچھی اچھی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں کچھ سیکھنے کو ملتی ہے کچھ سیکھتے ہیں اس سے کچھ ہم سیکھتے کچھ وہ ہم سے سیکھتے ہیں اور انسان کو اپنے لائف میں اور دو تین مہینے پہ کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہیے انسان کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور مجھے سفر اور کہیں مجھے جانا پڑے سفر کے لیے جو مجھے اچھا لگے گا تو وہ ہم کشمیر جانا پسند کریں گے سمندر بہت پسند ہے پہاڑ پہ گھومنا دیکھنا فوٹو لینا سمندر کے کنارے بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے اور مذہبی مقامات میں جیسے کہ رشتہ دار کے گھر جانا کبھی کبھی جاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے گھر آتے ہیں اور انسان مطلب گھومنے کے لیے جاتا ہے کوئی سمندر پہ کوئی پہاڑ پہ اور انسان کا شوق ہوتا ہے وہ گھومے اور جائے اور کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے سے جیے اور انسان کو گھومنا چاہیے تھوڑا سا اس سے دماغ فریش ہوتا ہے